हलो हां मैम हम पांच छः लोग हैं हमलोगो को खाना बाटी चोखा कैसे प्लेट हैआपके यहाँ हाँ हलो हाँ कह रहें के हम पांच छः लोग हैं और बाटी चोखा खाना है तो कैसे प्लेट है हाँ तो कुछ कम कर दीजिए हम लोग पाँच छः लोग हैं खाने के लिए अच्छा दाल चाल कैसे है कितने रुपये प्लेट है तो साठ है ना कम का कोइ बताइए क्योंकि हम लोग बहुत दूर से आए हैं अर पांच छः लोग हैं अच्छा नहीं नहीं थोड़ा कुछ कम करिए हाँ ठीक है फ़िर भी मान लीजिए साठ है तो पचास कर दीजिए कम से कम

अरे कोइ है तो हमलोग आएंगे हर वक्त आपके यहां ही खाते हैं और एक लोग हैं नहीं छः लोग हैं

नहीं साठ नहीं पचास कर दीजिए पचास में कर दीजिए तो हमलोग अपना खा लेंगे हाँ हाँ कह रहे हैं पचास में कर दीजिए नहीं बाटी चोखा ही खाना हैं उसे वो अच्छा लगता है हम लोगों को अरे नहीं ऐसा नहीं है एक बार तो नहीं गए हैं आप कुछ तो कम करिए नहीं अस्सी है तो सत्तर कैसे करेंगे पचास करिए तीन सौ में छः लोगो को खिला दीजिए ठीक है मैम नहीं पड़ रहा है तो कोइ बात नहीं हम निकल रहे हैं कहीं दूसरी जगह देख लेंगे ठीक है रखिए